नमस्कार क्या मेरी बात स्विगी हेड ऑफिस ऑफिस से हो रही हैं जी सर जी जी सर मैंने कुछ समय पहले अपना ऑर्डर दिया था खाने का जिसमें छोले भटूरे रायता चावल दाल थी मुझे सर उसमे स्वीट डिज़र्ट ऐड कराना था जिसके लिए मैंने दोबारा आपको कॉल किया है जिसमे आप डिज़र्ट में सर रसगुल्ला जलेबी रसमालाई ऐड कर सकते हैं जी सर क्या है थोड़े जल्दी आ सकता है क्योंकि इसमें टाइम जो दे रहा है सर चार बजे का दे रहा है और घर पर मेहमान आए हैं जिससे अगर यह थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा रहता और मैं बताना चाहता हूँ सर ये जो पेमेंट है यह कैश लेंगे या ऑनलाइन जी सर जी जी कैश हो जाएगा जी बिल्कुल ठीक है धन्यवाद सर